टेक्नोलॉजी का आज के समय में बच्चों पर बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है जैसे बच्चे मोबाईल चालू करते हैं तो बंद करते नहीं हैं जो उनको देखना हैं तो वो तो देखते ही हैं साथ में दूसरी चीज जो नहीं देखना चाहिए बच्चे वो भी देखते हैं और ज़्यादा टाइम तक देखते हैं माँ बाप बोलेंगे बस पन्द्रह मिनट देखो तो आधा घंटा देखो तो बच्चे घंटों से लगे रहते हैं बंद करने का नाम ही नहीं लेते है उससे बच्चों की आँखें ख़राब होती है और पढ़ाई में कम ध्यान देते है मोबाईल में ज़्यादा देते हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत असर पढ़ रहा है बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते बस घर में जिद करेंगे नहीं हमें मोबाईल चाहिए हमको ये देखना है वो देखना है ऐसे करके टेक्नोलॉजी सुविधाएँ तो हैं लेकिन उससे ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हैं बच्चे बहुत परेशान करते हर घर में बच्चे को मोबाईल ही चाहिए और बच्चे भी परेशान करते हैं तो तो आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं तो वो मोबाईल दे देते हैं पर उनको नहीं देना चाहिए बच्चों को किसी प्रकार मनाना चाहिए की नहीं बच्चों को ये नहीं देखना चाहिए बच्चों को उससे बचाने के लिए बच्चों को आप बच्चे के साथ ये खेलो बाहर ले जाओ पार्क में घूमों बच्चो को अच्छे खेल खिलौने दो बच्चों को की इससे ऐसे खेलो ऐसा करो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम आप बिताएँगे तो बच्चे इन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा समय तक दूर रहेंगे और बच्चे अच्छे से समझेंगे की हाँ हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसलिए बच्चों को ज़्यादा करके गार्डन वगैरह ऐसे ले जाके उनके साथ ज़्यादा टाइम बच्चों को देना चाहिए